پانی میں جو ہے ڈبکی لگانا جیسے کہ سانس کو کئی منٹ تک جو ہے روک کے رکھنا یا اس کو اسٹور کر کے رکھنا یہ بھی بہت بڑا مطلب ایک اپنے آپ میں ایک ہمت ہے اور ایک مطلب یہ بھی ایک طاقت ہے جوکہ اسٹیمنا ہمارے سوستھ شریر کا پہچان ہے کہ پانی میں اگر ہم تیرنے کے لیے جاتے ہیں تو پانی میں تیرنے کے لیے بہت سارے ایسے پہلے ہم کو پریکٹیکل ہے جو اس کو کرنا پڑتا ہے جو سیکھنا پڑتا ہے تب جا کر کے ہم پانی میں تیر پاتے ہیں ہم بھی ایسا ایک بار چلے گئے لیکن کوشش کیے کہ پانی میں تیرنے کے لیے ٹھیک ہے نا تو مطلب ہو جاتا تھا اتنا تو نہیں کر پایا لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑا بہت کر کے مطلب آ جاتے تو ہم کو تو دراصل ہے کہ پانی میں ہی جانے سے بہت زیادہ ڈر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ڈر ہوتے ہیں اس لیے ہم پانی کی طرف نہیں جاتے ہیں اسی لیے مجھے تیرنا ہی نہیں آتا ہے اور دیکھتے ہیں جس کے ساتھی کو اگر تیرنے کے لیے آتا ہے تو بے چارے اپنا پانی میں ہی اچھا سے مطلب مینٹینس ہے نہا لیا باڈی کا بھی ایکسرسائج ہے اور اگر نہانے کے لیے جن کو آتا ہے تو ان کے لیے تو ایک بات ہے کہ ان کا جو فجیکل ایکسرسائج ہے تو وہ اچھا رہیں گے ان کا بی پی مینٹین رہے گا اور اس کا کالسٹرولس جو بلڈ میں ہے بہت سارے بینیفٹس ہیں اگر پانی میں نہاتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر پانی میں جانے والے کے لیے اس کا باڈی بہت زیادہ فٹنیس ہوتا ہے فٹنیس یہ ہوا کہ اس کے شریر میں بہت سارے ایسے جو مطلب کیلسیم ہے بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے تو وہ سب ایکسرسائز سے اور اس کا جو ہے موٹاپا جو فیٹ ہے بیلی وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے بہت فاسٹلی کم ہوتا ہے تو اسی لیے پانی میں تیرنا بھی اچھی بات ہے لیکن وہی آدمی کو جانا چاہیے جو آدمی پانی میں جانے کے مطلب سکشم ہے قابل ہے جو پانی میں جس کو تیرنا نہیں آتا بھائی وہ تو پانی کی طرف جائے بھی نہیں اس کے طرف دیکھے بھی نہیں بہت سارے ایسے ریور ہوتا ہے اس ریور میں جو پانی بہت سارے ایسے کرنٹ بہت تیز گتی سے کئی سا مطلب کہ مطلب ایک سو تیس کلو کے اسپیڈ میں پانی بھی کبھی کبھی تو بہت اسپیڈ میں کہ اگر اس میں چلا بھی گیا آدمی تو کبھی پھر اس کے اندر لوٹ کے بھی نہیں آئے گا اور پانی میں ایک جو ہوتا ہے مطلب سرکل بنا ہوا ہوتا ہے گھمانے والا وہ پانی میں ایک ہوتا ہے اس پرکار اگر اس میں کوئی چلا گیا کوئی بھی آدمی تو اس کو تو ڈائریکٹلی ہی وہ زمین کے اندر دھنسا دے